हलो हा यार मां तव्हांखे वेज चयो वेज बिरयानी तव्हां नॉन वेज बिरयानी मोकिली आहे सो वापसि वठो मोकिलो माण्हूअ खे खणी वञे मूंखे उहे वेज बिरयानी मोकिलिजो गॾु वरी हा ठीकु आहे